लोक सभकेँ एकत्रित करैमे बहुत आ काज अबैए ई सोशल मीडिआ जाहिमे सभ गोटे मिलकेँ सोशल मीडिआके तहत काज कऽ रहल छी सोशल मीडिआ आइके युगमे बहुत फायदा कहि सकै छी हमरा सभकेँ लेल कोनो काज होइए कोई कतहुँ रहै छै तऽ ग्रुपमे डालि दै छियै तऽ ओ सभ गोटे लग पहुँच जाइ छै तऽ सोशल मीडिआ से अखन तक हमरा सभकेँ बहुत फायदा भेल आओर आ सोशल मीडिआकेँ तहत कोनो गुण्डागर्दी या कोनो खास समुदाएके लेल अखन तक हमरा सभकेँ एहन तरहक कोनो समस्या नहि भेल आ सकारात्मके सोशल मीडिआ से भेल नकारात्मक एखन तक कोनो समस्या नहि भेल तऽ सोशल मीडिआ हमरा सभकेँ लेल बहुत नीक फायदामे छै